असांजे गांव ऐं खेत्र में जेके डांसर्स खे प्राब्लम्स थींदियूं आहिनि उहे आहिनि त अॾकल्ह उन्हनि खे हुक स्टैप्स नथा अचनि छो छाकाणि त उन्हनि खे प्रोपर कोचिंग नथी मिले कोरियोग्राफर्स न आहिनि सेखारण लाइ हुते सेखारण वारा माण्हूं जाम घटि आहिनि हुनजे अलावा हुते उन्हनि खे ओतिरियूं एडवांस फ़ैस्लिटियूं न आहिनि जीअं त टीवी वगै़रह हूंदी आहे उते माण्हूनि खे आहे पर बि॒यूं समस्याऊं आहिनि जीअं बिजली हली वेंदी आहे पर टीवी हलाइण लाइ बिजली त खपेई इन करे जो असांजो गांव ऐं खेत्र में डांसर्स आहिनि उन्हनि खे इहे तकलीफूं फ़ेस करणियूं पवंदियूं आहिनि अॻियां वधणु लाइ